مجھے سب سے زیادہ خوشی اپنی امی جان کو دیکھ کر ہوتی ہے اگر میں انہیں ذرا سا بھی خوش دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ملتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کر کیوں کہ ان کی جو ہنسی ہے ان کی جو مسکراہٹ ہے میں چاہتی ہوں وہ ہمیشہ بر قرار رہے اور اگر ان کی ہنسی ان کی مسکراہٹ اگر ہمیشہ برقرار ایسے ہی رہے گی تو مجھے خوشی ملتی رہے گی اگر میں اپنی امی کو تھوڑا سا بھی خوش دیکھتی ہوں تھوڑا سا بھی مسکراتا ہوا دیکھتی ہوں ان کا کھلکھلاتا ہوا چہرا دیکھتی ہوں تو مجھے ان کا کھلکھلاتا ہوا چہرا ہی دیکھ کر خوشی مل جاتی ہے میں اتنا زیادہ خوش ہوتی ہوں اپنی امی کو لے کر بہت زیادہ تو مجھے ان کی جو ہنسی ہے ان کی جو مسکراہٹ ہے ان کا جو چہرے کا اترانا اور ان کے فیس پہ اسمائل آجانا اچانک سے وہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ملتی ہے میں چاہتی ہوں میری امی ایسے ہی مسکراتی رہیں اور میں ہمیشہ ایسے ہی خوش رہوں